کچھ دن پہلے میں نے امیزون سے ہینڈ بیگ آڈر کیا تھا اس میں ہینڈ بیگ بہت بہت ہی زیادہ بیکار آیا ہے مجھے اس کی کوالٹی بھی بالکل بھی پسند نہیں آئی ہے اور اس میں ہینڈ بیگ کا کپڑے جو ہوتا ہے اندر کا وہ بالکل بیکار ہے چین بھی فیل ہے اور صرف ایک دو دو چین آئی تھی اس میں جو بالکل بیکار چین ہے ایک بار کے کھولنے پہ ہی خراب ہوگئی ہے اور اندر کا کپڑا بھی پھٹا ہوا آیا ہے اس کا اور جو باہر کے جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی بہت ہلکا ہے نہ اس کا اس کا کلر بھی بالکل بھی اچھا نہیں آیا جیسا میں نے آڈر کیا تھا ویسا نہیں ہے کافی پھیکا کلر ہے بھدا سا کلر آیا ہے اس کا وہ امیزون سے مجھے جو بیگ کرنا تھا آڈر وہ بالکل نہیں آیا ہے اس کی جگہ الگ ہی بیگ ہے جو مجھے بالکل بھی نہیں پسند آیا میرے سارے پیسے بھی ویسٹ چلے گئے ہیں اتنا مہنگا بیگ میں نے آڈر کیا تھا اور جیسا مجھے چاہیے تھا ویسا نہیں ملا